हांव बालभवनांत शिक्षिका आशिल्लें तेन्ना गुरूपोर्णिमेक म्हज्या विद्यार्थ्यांनी कांय भेटवस्तू दिल्ल्यो तातून ग्रिटींग कार्डां आशिल्लीं भुरग्यांनी स्वता तीं तयार केल्लीं तांचेर फुलां फुलपाखे हांचीं चित्रां काडून तांकां सोबीत रंग भरिल्ले आनी गुरुपोर्णिमेच्यो परबीं बरयल्ल्यो हांव कागद आनी कपड्या पसून फुलां तयार करूंक शिकतालें हांवें म्हज्या शिक्षिके हीच कला वापरून कपड्याच्या फुलांचो गुच्छो करून भेट दिल्लो तशेंत म्हज्या इश्टिणीकूय दिल्लो हातान तयार केल्ले कलेची सोबाच वेगळी आसता स्वता तातून मेहनत घेवची पडटा घेतिल्ली मेहनत आकार घेतना पळोवंक मेळटा आपल्याक जाय तसो आकार रंग दिवपाक मेळटा ती वस्त तयार जातकच मनाक एक वेगळीच धादोसकाय मेळटा